राजस्थान जा प्रमुख उद्योग कृषि खननि ऐं प्रयटन आहे कृषि में हिते विषेश रूप सां बाजरा ज्वार मूंगफली ऐं ग्वार जी तमामु घणी मात्रा में पैदावारु थी रही आहे खदाननि में हिते चूने जो पथरु बलिवा पथरु संगमरमर ट्रॉकफॉल ऐं फॉसफेट ऐं तांबो ऐं तंहिं खां पोइ लिगिनाईट जो तमामु घणी मात्रा में उत्तपादन थी रहियो आहे पर्यटन जे वापार में बि राजस्थान तमामु अॻियां निकिरी रहियो आहे हिते जा महल क़िला सभिनी खे पंहिंजी तरफ़ु आकर्षित कनि था तंहिं जे करे वॾी मात्रा में माण्हू हिते घुमण अचनि था